हँ हम नेपाल से आये है पहाड़ी इलाका घुमनेके लिए

नेपाल से आये है घूमनेके लिए हम नेपालसँ आयल छी घुमै खातिर लए पहाड़ी देखै खातिर लए

अहाँ कतऽ सँ बोलै छी नेपालसँ अररिया आयल छियै

अच्छा व्यवस्था बढ़िऑं छै ने व्यवस्था बढ़िऑं छै ने वहाँके अहाँ कतऽ सँ बाजै छियै ओ आओर सब ठीक छै ने कहियौ आओर सब ठीक छै ने तऽ कतना परतै

ठीक छै हम तऽ घुमै लए आयल छी लेकिन रहबै हमहुँ हँ ठीके छै तब आबै छी ठीक छै